بہار کے دیہی علاقوں میں خبروں کے لیے سب سے اہم ذریعہ پرنٹ میڈیا ہے پٹنہ پرنٹ میڈیا ہے پٹنہ ڈیلی اور کشش نیوز جیسی اخبارات میں اخبارات مقامی خبریں پہنچاتے ہیں ریڈیو بھی دیہات میں خبروں کا مقبول ذریعہ ہے خاص طور پر آل انڈیا ریڈیو لوگ ریڈیو کے ذریعہ سرکاری اعلانات اور مقامی خبروں خبریں سنتے ہیں موبائل انٹرنیٹ کے عام ہونے سے آنلائن ذرائع کسی کسی اہمیت اہمیت بڑھی ہے بہار ٹائمس اور دیگر نیوز میں سائنٹسٹ دیہی قارئین تک رسائی حاصل کر رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم جیسے فیسبک اور واٹس ایپ بھی خبریں بہت پھیلانے میں مددگار ہیں دیہی نوجوان ان ذرائع سے جلد باخبر ہو جاتے ہیں دیہی علاقوں میں خبروں کا زیادہ تر انحصار غیر رسمی ذرائع پر بھی ہوتا ہے مقامی دکانیں چائے کی ہوٹل اور پنچائت کی بیٹھک بیٹھکیں بھی خبر رسانی کا ذریعہ ہے مجموعی طور پر پرنٹ براڈکاسٹ آنلائن اور سوشل میڈیا سبھی اہم کردار ادا کرتے ہیں